एह् अस घर साफ सफाई रक्खने अपने घर साफ सफाई रक्खने कन्नै कूड़ा पान्ने डस्टबिन च कन्नै घर गी असें स्वच्छ रक्खे दा अपने गंद नि रक्खने मतलब स्वच्छ रक्खे दा होर कन्नै साढ़े म्हल्लै कमेटी बनी दी इक उद्धर अस मतलब अस मैंबर आं ग्यारह् बारह् मैंबर आं अस मेंटेनन्स आस्तै पैसे लिन्ने आं होर कन्नै गड्डी बी लाई दी इक कूड़े आह्ली स्वच्छ भारत अभियान आह्ली ओहदे च अस मतलब कूड़ा शुड़ा पान्ने होर सड़कें दी ओह् करने आं साफ सफाई कराने भंगियें कोला होर अस लोकें आक्खने बूह्टे लगाओ हरेयाली रक्खो बस ज्यादा होर किश नी